हा मां ध्यान ऐं प्राणायाम बि कंदी आहियां ध्यान ऐं प्राणायाम योगा अभ्यास जा ॾाढा महत्वपूर्ण अंग आहिनि ध्यान सां असांजे शरीर जी एकाग्रता वधे थी ऐं प्राणायाम सां उहो सॼी वायु जेका असांजे शरीर खे खपे जेका ऑक्सीजन असांजे शरीर में खपे उहो असांजे तमामु अंगनि में वञी करे हुननि खे ॾाढो सुठो थी कम करे इन करे ध्यान ऐं प्राणायाम ॿई ॾाढा सही ऐं सुठा आहिनि